हेलो हमको एक रूम में एक फ्लेट लेना था हम बेगूसराय से बोल रहे हैं एक फ्लैट चाहिए जैसे क्या कहता है दो रूम चाहिए थोड़ा हॉल चाहिए कीचन लेट्रिन बाथरूम सब अटैच में चाहिए और ऊ क्या कहता है जे बच्चा वच्चा खेलता है उसपे भी क्या कहता है बच्चा वच्चा रहेगा उसको थोड़ा जाने ऊने में दिक़्क़त नहीं होना चाहिए कहीं दु माला तीन माला पर नहीं चढ़ पा नीचे में ही देखिएगा पे अगर है तो

हाँ

कितना पड़ेगा बीस लाख हाँ हाँ बताइए ना हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ वैसा ही में से चाहिए अंदर में अंदर में ई सामान सब मिल जाएगा

अच्छा कुछ डिस्काउंट विस्काउंट अच्छा कुछ कुछ डिस्काउंट विस्काउंट भी है

अच्छा अ बाइक उईक लगाने का जगह और और अच्छा सा कहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगा जैसे क्या कहता है गेट उट लगालें गार्ड ऊर्ड को क्या कहता है अच्छा कहाँ पर है ये गाँव से हटके है ठीक है ठीक है हम आके देख लेंगे अगर वैसा होगा तब जैसा होगा वैसा हम बोल देंगे तो कुछ कुछ डिस्काउंट उस्काउंट कर दीजिएगा ठीक है सर